आं ओइ बाबु आङो टाउन निफ्राय थिनालिसिम फैदोंमोन हाय मोनसे बेग थांफादों आंनि आंनि बेग आ नेंनि गारियाव थांफादों नों मोनदों नामा बाबु आरो नों मोनदोंबा आंनो होफैफिनदो आंहा मोनसे गोनां गोनां लेखा दंथारोमोन आंनाव फैसायाथ' बारा गैखाया आंनो बे लेखाखौ मोनफिनबानो जाबायमोन बाबु नों होफैफिननो हागोन नामा आंनो होफैफिनदो नोङो मोनदोंबा होफैफिनदो